हय तर सगळ्यां बरोबर जेवण जेवपाक एक वेगळीच उमेद आसता हरशीं म्हणून आमी सदचें जेवण घरांतलें ही सगळीं बरोबरूच जेवतात पूणू मोठ्या सणा सुवाळ्याक अशी पंगत जी बसता तेजी उमेद वेगळीच देवळांतलो महाप्रसाद आसत लग्नाचें जेवण आसत खंच्याय वाडदिवसाचे जेवण आसत तें चार चौगांत जेन्ना एकठांय बसून जेवतात तेन्ना एक आपलेपणाचो अणभव येता आनी पयली पंगत बसता ती जेवन उठली दुसरी पंगत बसता पयल्ली जेवल्ले मागीर दुसरे पंगतीक वाडटा अशें पद्दतीन एकामेकांक वाडप उमेदीन ताका आग्रो करून वाडप अशें बरे अणभव आपलेपणाचे अणभव ह्या निमतान येतात